हँ हेलो जय रामजी की आओर सब सुनाउ

हँ आएल रहथिन जी ठीक ठीक बिलकुल दै छी अपना गाँवमे आएल रहथिन सांसद जी प्लसमे विधायक जी रामसुरत राय आओर बहुतसारा कार्यपर शिलान्यास भेलै आओर हुनकर उदघाटन भी भेलै

विशेष बात किछु भेलै जे रस्ता रस्ता घाट रोडके लेल चर्चा भेल रहै ओहिपर जे अहाँकेँ जे रोड टूटल सब छै ओकरा बनबऽके प्लेन ओहिपर सांद कहलकै कहलखिन जे मतलब अहाँ सब लिखकऽ दिअ ओहि सब पर अहाँकेँ जे रोड सबके पास कएल जयतै

ग्रामीण सबके भी जे दिक्कत छै से तऽ कहबे कयलखिन हूँ अँ उसमे जे सभाके आयोजन भेल रहै ओहिमे बहुत अच्छा से सभाके आयोजन भेलै बहुरन झा हँ आओर सुमन मुखिआ हँ अपना पं हँ अपना पञ्चायतमे जे तीन गो मुखिआ छै अशोक झा सुमन ठाकुर लक्ष्मी गौसी मुखिआ ई सब रहैत जी हँ ओहिसबके लेल चर्चा ओहिसबके लेल भी चर्चा भेल रहै ओहिसबके लेल कहलखिन जे ठीक हइ आब चुनाओके समय आबऽवला छै हूँ आहाँ सब अच्छा कयली जे एहि बातके चर्चा कयली हँ

हँ अस्पतालके चर्चा भेल रहै तऽअस्पताल तऽ कहबे केलखिन जे अस्पताल अहाँके एक सए बेडके तैआर भऽ रहल अइ हँ लेकिन लोक ओहिपर मतलब टिप्पणी भी देलखिन जे मतलब सीधे कागजपर ई चलि रहल अइ हँ काम बहुत स्लो भऽ रहल अइ ई सबके चर्चा भेल रहै ठिक छै ठीक छै